یہ دور سائنس اور ٹیکنالاجی کا دور ہے پچھلے چند دہائیوں میں سائنس اور ٹیکنالاجی نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے ٹیکنالاجی کی ترقی نے ہر ایک انسان کی زندگی اور اس کے رہنے کے طریقے کو بہت اچھی طرح متاثر کیا ہے بلکہ اس کو بدل کر رکھ دیا ہے ٹیکنالاجی میں ترقی نے ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ٹیکنالاجی میں ترقی نے ہماری زندگی کے تقریباً ہر ایک پہلو کو متاثر کر دیا ہے اس نے ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائی ہے جن میں سے کچھ مثبت اور کچھ منفی بھی ہیں ٹیکنالاجی نے ہماری روزہ روزمرہ کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے ہم موبائل فون کمپیوٹر لے لیپ ٹاپ اور انٹر نیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں اور معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہم اسمارٹ فون کو مختلف کاموں اور چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون کا استعمال سب سے پہلے ہم بات چیت گفتگو کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم کو کسی سے رابطہ کرنا ہو یا ان سے بات چیت کرنی ہو فون پر بات کرنی ہو یا کسی سے ویڈیو کال کے ذریعہ بات چیت کرنی ہو تو ہم اس اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں اور بات ہو جاتی ہے اسی طرح موبائل فون کا استعمال ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اور دوسری کے ساتھ تحریری گفتگو کے لیے خطوں دوسری کے گفتگو کی یعنی خط و کتاب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں پہلے زمانے میں کسی کو جس طرح ہم لوگ خط لکھا لکھا کرتے تھے اپنے بارے میں خبر خیریت دیا کرتے تھے تحریری ملاقات کیا کرتے تھے اسی طرح اس زمانے میں آج ہم واٹس اپ کے ذریعے تحریری کام دیا کرتے ہیں اور ایک دوسری سے تحریری طور پر جو باتیں کہنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں اسی طرح دفتر وغیرہ میں اے ای میل کا سہارا لیا جاتا ہے اسمارٹ فون کے ذریعے ہم معلومات کو بہت جلد صرف چند سیکنڈوں میں حاصل کر لیتے ہیں گوگل کے ذریعے اور یو ٹیوب کے ذریعے ہم کو دنیا کی ہر ایک معلومات حاصل ہو جاتی ہے پہلے خبروں کے لیے ٹی وی اور اخبارات کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن اب اسمارٹ فون کے ذریعے ہم ہر ایک خبر تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ایک اور اہم جو بات جو ٹیکنالاجی کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ ہے پیسے کا لین دین معلومات کا یہ پہلو اسمارٹ فون کے ذریعے بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے پیسے کا لین دین کرنا اب بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے خریداری کرنی ہو بازار سے کوئی سامان خریدنا ہو یا کسی کو رقم بھیجنی ہو یا کسی سے رقم وصول کرنی ہو یا یا تمام کام اسی اسمارٹ فون کے ذریعے ہو رہا ہے اب یہ ایک چھوٹا سا اسمارٹ فون ہمارے زندگی کا وہ لازمی حصہ بن گیا ہے جس کے بغیر ہم ایک منٹ بھی رہنا نہیں چاہتے